जिब आरि आरो फालांगि हिसाबै आं फंनैसो बुंनो गोसो जादों जेरखम मोनसे फालांगि होनबा फालांगि मोनसे दंफां बिजनेसल' नङा सोरबा बिदिनो गामिफोराव लकेल दंफां सोरबा थाखा फैसा बेफोरनि गेजेराव गामबारि गायनानै लानाय गोसो होनानै गायनानै लानाय दंफांफोरखौ फाननानै मोनसे सुबिदा लायो न'खरफोरावबो थिग बेफोरबायदिनि गेजेरावबो बेफोरखौ बायस'बायनानै हानानै हाखावनानै फाननो हानाय बेफोरबो मोनसे फालांगि बिदिबो थायो जेरखम दा सोरबा सोरबा बिदिनो मावनानै दं ट्रेक्टरजोंबो लांनानै फाननानै बिजनेस खालामनाय थिग बिदिबो मावनानै जानो हायो आरो मोनसे खेति खालामनोबो हायो माइ फोनाय फाथो मावनाय आबाद खेति मावनानै मोनसे गोसो होनानै कस्त' खालामनानै मोनसे सिगां गारग्रोबाय कस्त'नि गेजेराव पन्सास हाजार त्रिस हाजार बेनि उनावहाय नोङो एक्स' मन दुइस' मन फाथो मोननानै सोरबा बिदिनो बिजनेस खालामनानै देभलप खालामो एक्स' मन फाथो मोनबा माने एक लाख दुइ लाख मोनबाय थिग बिदि बिदिबो फालांगि खालामलांनो हायो मावनानै जानो हायो थिग आरो बेनि गेजेराव आरो सोरबा बिदिनो दा मेघालय साप्लाय जायो अमा फिसा अमा फिसाखौ गामिफोराव गामि सिं सिं हाबनानै आरैनो दुइ हाजार एकुइस्स'नि गेजेराव बायनानै नोङो आराइ हाजार साब्बिस्स'आव दा फानहैनो हायो बा फानहरनो हायो दा साफ्रोमबो मानसिफोराथ' बाजाराव लांनो हाया न' न'आव हाबनानै थिग जिरखम दा मानसिफोरा साफा सानै हिनजावफोर सिन्थायनो फालांगि सोलिगासिनो दं थिग बिदि अमा फिसाफोरखौबो लाइसेआव फानस' मोनसे बाजार खुंसेयाव हाजारसे दुइ हाजार लाप थायो होनबाबो बेफोरजों दा नोंसोरो थाखा फैसा गारनानैबाबो एक हाजार दुइ हाजार लाप जायोबा माने बे फरायनाय गथ'फोर फरायनाय मोनसे हेल्प जायो थिग बेजोंबो थांनानै थानो हायो आरो थिग नैबे गय बायग्राफोर दं गय बायग्राफोरा बिदिनो गयखौ बायसनानै दा सोरबा सोरबा बिदिनो बागान लायो सोरबा सोरबा मुलि होनाय बुङो मुलि हरनाय जेनेबा दरखाता बायदि बिदिनो दुइ हाजार हरबाय नै दा गोल्लैयाव दा बिसोरो हाननानै फानोबा तिन हाजार मोनो एक हाजार लाप जायो थिग बिदिबो फालांगि मावनानै जानो हायो गावबा गाव सोरबा गय फाथैया गय फाथै सोरबा गाम्बारि दंफां लकेल बायनानै हानानै बिदिनो फानो थिग बिदिबो जेराव अमा फिसा बेफारजों सोरबा आरो ना सारनानैबाबो सोरबा ना सारनानै सोरबा मावनानै जानो हायो दा पवासेयाव दुइस' थाका देरस' थाका पवा ओमफ्राय बिदिनो कस्त' खालामनानै मावग्राफोरा बिदिनो बायनानै जाखायो दा बेफोरजोंबो नोङो सेरनैसो बा देर केजिसो मोनोबा माने सयस' सातस' मोनोबा माने दुइस' तिनिस'खौ न'आव दोननानै माखासेखौ नोङो खरसा खालामनानै जानो हायो थिग बेबायदिनो ओंखायनो उन्दुनानै थायालासिनो जिरायनानै थायालासिनो गावबा गाव मोनसे फालांगिखौ मावनो हायो जिरखम नै दा जोंनि बे सालबारि एरियायाव हाग्रा खाथियावनो औवा लाखिग्रा दङ थ'सेयाव पन्सास ताका साथि ताका होयो दा थिक बिदिनो बागान सोरबा फानग्रा दङ बागानफोरखौ बायनानै दाननानै फानफैनानै लाप खालामो थिक बिदिनो बेवहायबो दा लाखिना दंखायो दा बेफोरावबो मावनानै जानो हायो दा रायजो राजाफ्रा मावगासिनोबो दं थिक बिदिनो मोनसे मोनसे फालांगिखौ मावनानै जानांगौ बा मोनसे मोनसे फालांगिखौ मावनांगौ थिक बिदिनो आरो दखानदारफोर दङ दखानदारफ्राबो बिदिनो गोजानाव लायो फानफैयो गामिफोराव सोरबा बिदिनो खेति खालामबाय बेखौ बायनानै लाबोनानै बाजाराव फानबाय थिक बिदिनो दस ताकानि लाबोनानै बार' ताकानि फानबाय थिक बिदिबो गथ' गथायखौ दा फोरोंनानै दङ थिक बिदिनो फालांगियाबो बिदिनो मावनानै देखायनांगौ गावबा गाव गथ' गथाय फोरोंनायनि थाखाय मोनसे बिदिनो दिन्थिनांगौ ओंखायनो दा बे फालांगिनि बेलायाव थिक सोरबा दखानजों सोरबा अमा बेफारजों सोरबा गाम्बारि गोरलै बेफारजों सोरबा गय फाथै बेफारजों सोरबा क्रिसक मावनानै खेतिबो खालामनायजों ओंखायनो गावबा गाव फालांगि खस्त' खालामनानै ओंखायनो सोरबा मैगं थाइगं फोनानै बुहुत थाखा फैसा बहनो मुलाखौ दुइ बिगा तिन बिगा फोबाय नै दा फुनोसैलाय फानसैलाय थिक बिदिबो मोनसे फैसा फैयो बेफोरजोंनो गथ' गथयखौ फोरोंनानै लांनो हायो गिदिर गोलाव खालामनो हायो उनावहाय मोनसे सुबिदा मोनो थांखिखौ नाजानांगौ आरो मानसिफोरा रायजो राजाफोरा नाजागासिनोबो दङ देभलपखौ जों नुगासिनोबो दङ दा जोंनि बर'नि गेजेराव फालांगिखौ दा सोलोंनायनि नि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोगासिनो दं थिक बिदिनो बयबो देभलप होननायखौ खालामनांगौ बा देभलपसिन जागासिनो दं आगोलनिफ्राय आगोलनि बायदि जाम्बा जाम्बिद्राय गैला बायदि जों नुदों बेनिखायनो बयबो फालांगिरिफ्रा गोसो होनानै मावबानो जाबाय थिक जिरोखोम दा सोलिबाय थादों देभलपखौ जों बिराद मोजां नुदों दा बेनि गेजेराव बयबो नाजानाय थानांगोन गोजोनथों